बालाघाट जिले में उपलब्ध हम स्थानीय परिवहन में बात कर सकते हैं यहाँ पर बसें हैं ऑटो है जिनके माध्यम से लोग अपना परिवहन करते हैं और दैनिक जीवन में लोग उपयोग करते हैं कोई स्कूल जाता है कोई अपने कार्य पर जाता है कोई सामान भी भेजते हैं लाते हैं ले जाते हैं और ये जिले को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक दिशा में परिवर्तित दृश्य से जरुरी भी है और इस प्रकार से ये जो है स्वास्थ्य के लिए भी सहयोग करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए सहयोग करते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के जो वाहन हैं जोकि लोगों को दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण यदि किसी दिन यदि कोई वाहन नहीं चल रहा है तो उस समय काफ़ी लोगों को दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण कि उनके स्कूल छूट जाते हैं किसी का ऑफ़िस छूट जाता है जोकि बड़ी दिक़्क़तों का कारण बनता है